गोंयांतल्यो म्हणी म्हणल्यार मोट्या घराक पोकळ वासो हांडीर आसा चेडो सोदता सगळो वाडो हातच्या काकणांक हारसो कित्याक नाचपाक येयना आंगण वांकडें